लखनऊ ज़िले जा ख़ासि शिक्षा जा संस्थान भालचंद ग्रुप आफ इंसीट्यूशन सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल इसाबेला थोबर्न नवयुग इंटर कॉलेज डाक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंटीग्रेडल यूनिवर्सिटी नेशनल स्कूल बाबू बनारसी दास जहिड़ा संस्थान आहिनि जितां जी पढ़ाई बि सुठी आहे ऐं फीस बि घटि आहे ऐं अनुशासन बि आहे हिते विज्ञान कला कामर्स ऐं ॿियां पा पाठ्यक्रम बि आहिनि